पंहिंजे सिंधियुनि समाजनि में चंङा लेखक ऐं कवि हूंदा हुआ हुन में वासुदेव मोही सुंदर उत्तम चंदाणी आनंद गोलवाणी देवी नागराणी अहिड़ा इलाही कवि ऐं लेखक हुआ जंहिं में वासुदेव मोही मूंखे ॾाढो पसंदि हुओ वासुदेव मोहीअ खे सरस्वती सम्मान बि मिल्यल हुओ चेकबुक जे करे उन्हनि खे सम्मान ॾियो वियो हुओ नएं ज़माने जो काव्य जो राजा मञींदा हुआ जंहिं सिंधी गाननि में सभिनी जा मनपसंदि हूंदा हुआ उन्हनि में भावना जी चोखाई वीचार ऐं सची गहिराई हूंदी हुई वासुदेव मोही सिंधी ॿोलीअ लाइ ॾाढा सुठा कवि हूंदा हुआ त मूंखे त वासुदेव मोही ऐं पंहिंजा सिंधियुनि जा कवि जो जेको बि लेख हूंदो आहे उहा पंहिंजे सिंधी समाज लाइ चंङी गहिरायूं करे विया आहिनि काव्य भॼन हुजनि गाना हुजनि या पोइ लाॾा हुजनि पंहिंजा लेखक हुजे कवि हुजनि उहो इलाही पाण खे ॾेई विया आहिनि